हँ एगो किताबके बहुत हाइपर छै जकरा कि जकरा कि नाम छै जीत आपकी जकरा कि लिखले छै शिव खेरा ने एकरा लिखल छै एकर ओवर हाइपर मे छै जकरा की सब बोलय छै कि ई किताब पढ़यमे बहुत ही मजेदार थे छै हमर दोस्त भी पढ़लकइ हमर भाय भी पढ़लकइ आओर हमर हमर टीचर भी बोलय रहय कि बहुत ही किताब जादा ओवर हाइप्ड छै लेकिन जब हमे पढ़लियइ ने तऽ हमरा एसन किछु नहि लागलइ सबकिछु नॉर्मले रहय जितना दिखाबैत रहय उतना नहि रहय बस जे जितना हमरा लागलइ कि उ जे सब जो किताबमे रहय छै सेम ओहिने ओकरेमे भी रहय छै आओर ओवर हाइप्ड किताबके दए देल गेलय बोइल देलकइ हमर जे दोस्त और ओ हमर दोस्त आओर टीचर भी बोलय रहय भाय भी बोलय रहय कि किताब बहुत ही अच्छा होइ छै लेकिन जब हमे पढ़लियै ने तऽ हमरा उतना किछु नहि बुझेलइ सब हमरा नॉर्मले लागलइ जितना कि कहलकइ उतना किछु नहि रहय जे सब किताबमे होइ छै वैसने रहै और हमरा पढ़ैमे जेना रहै कि सब ठीके ठाक लागलइ